مجھے اپنا پہلا امازون آرڈر سویٹ شرٹ بہت واضح طور پر یاد ہے موسم سرماں کا وسط تھا مجھے گرم رکھنے کے لیے ایک نئے سویٹ شرٹ کی ضرورت تھی میں نے امازون پر چیک کیا مجھے ایک سویٹ شرٹ ملی میں نے اسے آرڈر کر دیا اور یہ کچھ دنوں بعد مجھے مل گئی جب میں نے پیکیج کھولا تو میں بہت پر جوش تھا سویٹ شرٹ اس سے بھی بہتر تھی جتنا میں نے سوچا تھا یہ نرم گرم اور آرام دہ تھا میں نے اسے تمام موسمِ سرما میں پہنا اور اس نے بہت اچھا رکھا آج بھی وہ سویٹ شرٹ میرے پہننے کے قابل ہے